हॅलो सर म्हज्या दोळ्यांत खूब दूख जातालें देखून हांव काल दोतोर्ग दोतोरागेर गेल्लें दोतोरान म्हजे दोळे तपासले आनी पळयल्यात जाल्यार म्हज्या दोळ्यांत खूब तरी कितें जालां सो दोतोरान म्हाका सांगलां की म्हजें लेजर आय सर्जरी करपाक पडटली पूण हे सर्जरी करपाक खुबसो पयसो लागतलो पूण म्हजे कडेन तितलो पयसो ना देखून हांयें चितलें की हांव तुमकां एकदां विचारून पळयतलें खूब वर्सां पयलीं हांयें एक इन्शुरन्स केल्ली हॅल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी म्हाका जाणपाचें जाय आशिल्लें की हे पॉलिसीन म्हजे हे ऑपरेशनाचे पयशे कवर जातले काय ओ ना ओ म्हाका आनी खंयचे कडेन दुसरे कडेन पयशे अरेन्ज करपाक पडटले सो म्हाका हें जाणा जाय आशिल्लें सो देखून हांयें तुमकां कॉल करिल्लें म्हाका तुमी म्हजे हिस्ट्री पळोवन सांगात की हे हितूंत पयशे कवर जाता जी पॉलिशी पॉलिसी हांयें केल्ली ती ओ ना ते